हां जी जो जो पराने फोटो है नां साढ़े ओह्दे कन्नै हार्ड काॅपी ते फोटो लिनकड डू यू हेव आल कापिज आफ फोटो कलिकड हां ओह्दे बाद च आसे पराने जादाशत होंदी अच्छा लगदा पराने फोटो होंदे ओह् ओलड मैमोरिस लभदी ओह्दे बिच्च ओह्दे बिच्च पराने फोटो मतलब कलचर दै बारे च पता लगदा होर अच्छे लगदे